हॅलो उबरांतल्यान रमेश ड्रायवर उलयता न्ही हांवें आतां एक कॅब बूक केल्ली ती म्हाका कॅन्सील करपाची आसली म्हाका एक काम आयलां सो म्हजें पेमेंट जाल्लें आसा ते डायरेक्ट येतले न्ही